सुपौलके मौसमके अभावसॅं जलवायुके अभाव छलैथ फ़िलहाल मौसम बदललासॅं अखन जलवायु प्रभा जलवायु अखन जे छै पर्याप्त हिसाबमे छथि एहि स्थिति भऽ गेल छथि जे बच्चासभकेॅं इस्कूल जाहिसॅं बहुत बड़ा दिक़्क़त अछि जे रास्ता पर पानिके जमाव लागल अछि बच्चासभ इस्कूल जाहिसॅं दिक़्क़तमे परेशानीमे रहैत छथि साथ आओर विकल्प की सुतपुर गामके मौसमकेॅं लए कऽ बारिशकें जलवायुके हमसभ देख रहल छी आओर एहिसॅं बेसी सुपौलके ज़िला पर